हा असांजे स्कूल में इतिहासु पढ़ायो वेंदो आहे इतिहास जा बि घणा ई क़िसा आहिनि हिकिड़ो क़िसो मूंखे यादि आहे जेको हर स्कूल में बि पढ़ायो वेंदो आहे जीअं त पंद्रहं अगस्त उणिवीह सौ सेतालीस जो क़िसो पंद्रहं अगस्त उणिवीह सौ सेतालीस में ऐं असांजो भारत आज़ाद थियो हो उहो क़िसो असांजे स्कूल में ऐं सभिनी स्कूल में पढ़ायो वेंदो आहे कीअं असां जा पूर्वज हुन में शहीद थिया ऐं ॾाढो सारो बुरो वक़्ति हलियो जीअं त हू पंहिंजा ॻोठ छॾे छॾे करे पाकिस्तान मां इहे भारत अची वसिया ऐं कीअं कहिड़े नमूने सां उन्हनि पंहिंजे नईं शुरूआति कई इहो क़िसो असां जे स्कूल में ॿुधायो वेंदो आहे